हल्लो सर मुंहिंजे मकान नम्बर पंज सौ तिरासी जी बत्ती अचानक हलंदे हलंदे बंदि थी वई आहे मां टी वी ॾिसां पई उन में मुंहिंजो सुठो नाटक अचे पियो जंहिं खे ॾिसंदे ई हिकु ॾिसंदे बत्ती हिकदमि हली वई जंहिं खे असां पंहिंजे घर में बि चैक कयोसीं त हुन में कोई ख़राबी नाहे तव्हां खे वेनिती आहे त तव्हां पंहिंजा इलेक्ट्रीशन मोकिले करे असांजे घर जी बत्ती चैक करायो त छो हीअं फ़ाल्ट थी वियो आहे हिन फ़ाल्ट जे करे लाईट कॾहिं अचे थी कॾहिं वञे थी जंहिं जे करे असांखे भउ आहे त किथे असांजे घर जी फ्रिज ए सी टी वी सभु ख़राबु न थी वञनि ऐं पाड़ेवारनि खे बि कोई दिक़त न अचे तव्हां सां अनुरोध आहे कि तव्हां जल्द सां जल्द असां वटि इलेक्ट्रिशन खे मोकिले असांजी बत्ती ठीकु करायो ऐं असां पंहिंजा नाटक ऐं घर जा कम ॿिया बि करे सघूं बत्ती न हुजण जे करे असां कोई कम बि नथां करे सघऊं जंहिं करे असांखे घर में काफ़ी दिक़त थी वई आहे तव्हां सां अनुरोध आहे कि तव्हां मुंहिंजी हिन अपील खे ॿुधंदौ ऐं जल्द सां जल्द कंहिं इलेक्ट्रिशन खे मोकिले असांजी बत्ती ठीकु कराईंदा